किसान जो आत्महत्या करते हैं उसकी वजह है जो कि किसान की फ़सल बर्बाद हो जाती है नष्ट हो जाती है कभी बाढ़ आ गई कभी सूखा पड़ गया कभी जो है सो तो ठण्ड इतना गिर जाता है इसके चलते फ़सल नष्ट हो जाती है इस पर जो है ऐसे किसान चाहता है हम हत्या आत्महत्या कर लें और आत्महत्या करता है इस लिए कि उसकी फ़सल नष्ट हो जाती करोड़ों रुपये लगा देता है क्योंकि जब ज़मीन में मिट्टी की तरह में खाद कहीं सी डाल कर के और उसमें जो कुछ फ़सल नष्ट हो जाती है तो किसान चाहता है जो आत्महत्या करा आत्महत्या कर सरकार जो है इसको लोन देती है सरकार आगे बढ़ती है और सरकार जो है वो सूद पर ध्यान देती है सरकार लोन देती है लोन देने के बाद अगर पर फ़सल नहीं होती है तो फिर किसान जो है सो वो आत्महत्या कर लेता है और आत्महत्या करने के बाद जो है उसे हो जाता है और सरकार को इस पर ध्यान बहुत अच्छे तरह से देते हैं और उसे सब तरह से ठीक रहता है और सब